जतय तक अहाँके घुड़सवारीके बात छै आओर विकासक बात छै ताहिमे जे अइ पहिलुका प्रतापी राजासभ जे रहै ओ अहाँके ओहिमे घुड़सवारीके ज़्यादा उपयोगी करैत रहै आओर जतेक राजाके अहाँके सेनापति रहै जेना या ओकर कोनो प्रजा रहै तऽ ओसभ अधिकतर मात्रामे जे छै अहाँके घुड़सवारीके सवारी करैत रहै जाहिमे जे छै अहाँके जेना पहिलुका राजासभ जे रहै से युद्ध करै लए जे जाइत रहै ताहिमे घुड़सवार अधिकतर मात्रामे करैत रहै जाहिमे जे छै अधिकतर मात्रामे घुड़सवारीक उपयोग होइत रहै इएह उपलब्धि अइ घुड़सवारीके